दू हजार बीससँ करोना कालसँ ऑनलाइन शिक्षाके माध्यमसँ बहुत तरहक शिक्षाके प्रावधान कयल गेल छै सब चीज आब ऑनलाइने होइ छै आओर ऑनलाइन करबाक लेल लोक साइबर कैफेमे जाइ छथि आओर ओकर तकनीकसँ मोबाइलपर सेहो ऑनलाइन पढ़ाइ कऽ लै छथि बच्चा सब जे छै से ऑनलाइन कोनो चीज सीखबाक लेल यूट्यूबसँ सेहो अहाँके सीख लै छैथ यूट्यूबपर ई शिक्षाके सेहो प्रणाली छै ओ किताबो लोड कऽके सेहो किताबो पढ़ि लै छथि अइपर जे छै से पहिलेके जे छलै तैमे ऑनलाइन सुविधा नहि छलै ऑफलाइन होइ छलै हमसब जे पढ़ने छी से इसकुलमे जाइ पड़य छलै इसकुलमे छओ घण्टा रहऽ पड़य छलै सात घण्टा रहऽ पड़य छलै तखन जाकऽ हमसब पूरा घण्टी करय छलहुँ पढ़बय छलथि सभ तरहक मास्टर फेर आब से नहि छै आब बच्चा बिना इसकुल गेने मोबाइलेपर अपन सभटा पढ़ि लै छथि सिखो लै छथि आओर ऑनलाइन सेहो कऽ लै छथि आओर हुनका सबके सबटा काज ऑनलाइने सिस्टम भऽ जाइ छै